इंसानके मतलब योगा करैके चाही काहेकि मतलब बहुत अच्छा होवै छै शरीरके लिए योगा आओर आओर मतलब किछु निरोग इंसानके कोइ तरहकेँ बीमारी उमारी भी नहि होवै छै योगा करैसँ एकटा इंसानके योगा भी करएके चाही आओर आओर मतलब योगा से माइंड भी पूरा फ्रेश होवे छै आओर आओर हाथ उथ भी सबचीज सही रहैत छै इंसान अगर जैसे कि इंसान अगर किछु नहि कऽ रहल छै आओर ऐसे बैठल छै तऽ जैसे कि बैठल छै तऽ कइसन लगै छै लगै छै तबियत कितना खराब हो गेल छै आओर इंसान अगर योगा करै सुबह शाम तऽ कितना अच्छा रहै छै कितना नीक रहै छै तबियत भी सही रहै छै सबचीज सही रहै छै इंसानके अपन ई नहि भूलना चाहिए योगा करना चाहिए आओर इधरे तऽ यहाँ पे होल रहए जब बतेले गेल रहए कि योगा सबसँ मस्ट होवै छै बस आओर सब इंसानके योगा करएके चाही